हेलो जी जी जी हमारी सर सुभाष चौक जोन नंबर दो इंदौर जी जी मिल जाएँगे सर जी ठीक है

सीक कबाब पोहा जलेबी जी जी अच्छा अच्छा ठीक है सर हमारे यहाँ तो बिल्कुल सुबह नाश्ते का जो समय होता है सारी चीज़ें उसी वक्त अवैलबल मिल जाएँगी आपको सर विजय नगर से सर तीन किलो ये तीन किलोमीटर के आस पास होगा सर हाँ पंद्रह मिनट में सर बिल्कुल पंद्रह मिनट में आप आइए और हमारे यहाँ बढ़िया बैठने के लिए व्यवस्था है आपके लिए बढ़िया खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है पोहा आपको इंदौर नहीं नहीं सर नहीं सर हमारा ब्रांड है सर पूरे इंदौर में हमारा ब्रांड है बहुत एक एक नहीं सर नहीं सर नहीं सर बहुत अच्छा बहुत क्वालिटी वाला आपको बढ़िया पोहा मिलेगा जैसा कि इसका नाम है जलेबी मिलेगी मावाबाटी आपको वर्ल्ड क्लास मिलेगी साहब हाँ और जो भी आप चाहो सीक कबाब का तो आप ये समझो कि आप सीके चाटते रह जाओगे इतना बढ़िया कबाब बेचते हैं हम हाँ जी जी सर ठीक है आइए सर स्वागत है आपका आइए आइए सर आइए आइए जी सर आइए स्वागत है आपका सर